भेण पाणी छो न चालू कयो अथव अचे ई नथो पियो

एॾो टाइम थियो आहे पाणी अचे ई नथो कमु कीअं कयूं हा तव्हांजी ॻाल्हि पोइ हाणे छा कजे पाणीअ जे बिना कमु कीअं कजे एॾो टाइम थियो आहे नंढा नंढा ॿार घर में इन रोटी ठाहिणी आहे

अच्छा अच्छा ठीकु आहे त हाणे इहा तकलीफ़ करणु अच्छा अच्छा ठीकु आहे त हाणे हीअ पाणीअ जी तकलीफ़ खाली अॼोको ॾींहुं थींदी की न घणनि ॾींहंनि ताईं थींदी अच्छा अच्छा त पोइ हाणे अच्छा जे त अच्छा अच्छा हा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु आहे जेतिरो थी सघेव ओतिरो जल्दी कराइजो कमु गर्मीअ जो ॾींहुं आहे पाणी त खपे वापिरण लाइ गर्मी मे जाम थो खपे पाणी हा ठीकु आहे जय झूलेलाल